ग्रामीण क्षेत्र में न्यूज़ या मीडिया पर्याप्त कवरेज नहीं कर पाता है क्योंकि कोई मीडिया वाले जो है गाँव के जैसे कोई घटना हुआ किसी के घर में आग लग गया या कोई गरीब के घर में कोई तरह का घटना हो गया या किसी के साथ कोई हादसा हो गया तो उसको मीडिया जो है गाँव में ऊपर तक नहीं पहुँचाता है ग्रामीण क्षेत्र में इस चीज़ का भी बहुत कमी है ऐसा कोई मुद्दा है जिस पर मीडिया से बात नहीं हो पाती है और वहाँ सरकार तक जो है वह समस्या नहीं पहुँच पाती है इसलिए गाँव में अभी भी पिछले हैं गाँव पिछड़ा है इसीलिए शहर में कोई चीज़ होता है तो तुरंत मीडिया आते हैं और उस बात का उछाल होता है और सरकार तक इस बात को समाचार में चला जाता है लेकिन ग्रामीण क्षेत्र में इस चीज़ की काफ़ी कमी है जो कोई भी मीडिया नहीं आते हैं किसी के घर में आग भी लगता है तो वह सरकार तक नहीं पहुँच पाता है कोई मीडिया नहीं आ पाते हैं जिसके कारण यह समाचार में नहीं बोला जाता है तो गाँव के अभी भी इस बारे में बहुत पिछड़ा हुआ है इससे गाँव में विकास नहीं है शहर की अपेक्षा लेकिन गाँव में भी सत्तर प्रतिशत जो जनता है वह गाँव में ही है ग्रामीण ही है तो इसका आबादी भी गाँव में ज़्यादा है समस्या भी गाँव में ज़्यादा है तो कोई भी समस्या या मुद्दा है उसको मीडिया तक जाना चाहिए मीडिया तक जाएगा तभी सरकार के पास जाएगा उसके बाद उस समस्या का कोई दूसरा विकल्प होगा और समाधान होगा लेकिन यह होना चाहिए मीडिया का जो है गाँव तक पहुँचना चाहिए नहीं छोटी छोटी बातों लेकिन बड़ा बड़ा घटना जो हो जाता है वह मीडिया के द्वारा ऊपर जाना चाहिए मीडिया में जाना चाहिए यह अभी भी ग्रामीण क्षेत्र में में कमी है इसलिए हमारे समझ से इस बात का नज़रअंदाज़ करते हुए गाँव में गाँव वाला को भी जानकारी देना चाहिए उसको दबा दिया जाता है बहुत बड़ा बड़ा हादसा भी होता है गाँव में तो उसको मीडिया वाला दबा देता है उसको लेकिन सही सही सच्चाई मीडिया के द्वारा जाना चाहिए ताकि समस्या का समाधान हो सके